भैया मुझे अयोध्या घूमने जाना था कोई गाड़ी वाला है क्या आपके सम्पर्क में है कोई भरोसेमंद इंसान कुछ बताइएगा जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे अच्छे से ले जाय ऐसा नहीं कि जाने के बाद कोई दिक्कत आ जाए कितने दिन कितना लेगा कितनी दूरी है कितने दिन में पहुँचाएगा क्योंकि हमें चार पाँच दिन रुकना होगा वैसे हमारे साथ रुकने के लिये वो तैयार रहे क्योंकि हम लोग घूमना चाहते हैं अच्छे से देखना चाहते हैं आयोध्या नगरी इसलिए हम चाहते हैं कि कोई अपने पहचान का ही सम्पर्क का ही लोगों का वो बारे में बताइएगा कि हमें हमारे साथ वो घुल मिल जाए और अच्छे से हमारे साथ रहे पाँच दिन हमें अच्छे से घूमा फिरा दे ये ना कि हमें ले कर जाए और कहीं छोड़ दे फिर वापस आ जाय ऐसा नहीं चाहिए हमारे साथ रुकने वाला ड्राइवर चाहिए जो रुके हमें अच्छे से घूमा दे फिरा दे उसका जो भी खर्चा आएगा कितना खर्चा आएगा वो भी बता दीजिएगा और अच्छे से मतलब हमको ले कर जाय ये न कि चलाने आता ही न चलाए अच्छे से हमको ले कर जाय अच्छे से हमें पहुँचा दे घूमा दे हमारे साथ रहे हम भी उसको परिवार के साथ ही रखेंगे परिवार जैसा ही मानेंगे और बताइए कि वो कितना लेगा इसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए कि कितना वो खर्चा आएगा जाने में कितना टाइम भी लगेगा यहाँ से जाने में उसको ले जाने में कितना टाइम लगे इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए पूछ कर आप मुझे बताइए